औ मा खबर ओइ आं सिमलायावसो दंमोनलै मामोन बा नोंगौ मा बायदिनि थाखाय मा बायदिनि थाखाय औ

नंगौ औ दङो दंनायालाय मोनसे जेखुनथ' दङो दंनाया मोनसे मोजां जायगा नांगौबा लानो हागोन फाननो मानि आंनि आंनि आखायावनो दङब्रा आंनियानो आंनियानोखा आह आं इयाव लाखानाय दंना मोनसे औ औ औ बै माबा बाजार गेजेर खाथिया आंनिया औ बेदि नों नुखायोआनो सम थांबा ओरैहाय बेखोन्थ' खिन्थु दामा दामा इसे मोजां जागोन दामा इसि मोजाङैनो जागोन हो ओरैनो माबायाथ' फसिस लाखमोन इयो फानथारनाय दामा आगारनाया औ फसिस लाख होइ इयावलाय थांदों थ' र' थ्रिस सरलिस लाख हालागै थांदों

बिघासे नङाब्रा माबासो दुइ खाथासो जागोन औ बिघा हिसाबैथ' बाथ बहुथ दाम ना बिस लाखबा ओइत साला माबायानो होखादों बाइसआनो होखानाय दं मिलायनाय नङा आंहा जानाय नङा इसि खमद्राय जागोन सं मिलायाना नङाबा आंहा आंनो होखानाय दं ना लोगो हमनो मानि दा अह लोगो हमनो हागोन हानायालाय मालाबा दा अह अह माबा उम जानुवारि माबासोयाव माहोनो बिस थारिकसोआव लोगो हम

औ औ दे